स्वास्थके लेल अस्पतालमे भीड़ भाड़के सामना करऽ पड़ै छै अइमे अहाँके बहुत भीड़भाड़के कारण बीमारी भी एक दूसरामे पहुँच जाइ छै अइके लेल सरकारके कोइ ने कोइ अच्छा व्यवस्था लाबक चाही जाहिसँ भीड़भाड़ कम होइ आओर लोक

ओइमे सुविधा होवऽके लेल कठिनाइके सामना सुविधा लेबऽके लेल कठिनाइके सामना करऽ करे पड़ै छै अइलेल विषय अइ विषयपर सरकारके बहुत ध्यान देबऽके जरुरी छै आओर अइ सँ लोक भीड़ भाड़के कारण सरकारी अस्पतालसँ लाभ लेबऽसँ कतराइ छै अइमे सुधार नओ दिनपर दिन भीड़भाड़ बढ़िते रहै छै अइमे कोइ सुधार नहि आ रहल छै अइसँ लोक बहुत दुखी रहै छै आओर सरकारी अस्पतालमे जाइसँ कतइराइ छै अइलेल हम अनुरोध करै छी सरकारसँ कि व्यवस्थाके तन्दुरुस्त कयल जाइ चाही आओर अइमे किछु बदलाव होवक जरुरी छै

कोइ भी अहाँ जाँचके लेल जा रहल छी वहाँपर भी भीड़भाड़ बहुत देखबै आओ दबाइ खास कर दबाइ काउंटरके समीप भी बहुत भीड़भाड़ रहै छै सरकारी अस्पतालके भीतर भी बहुत जादा भीड़भाड़ रहै छै अइमे मतलब बहुत जरुरी छै सुचारू ढ़ङ्गसँ नहि चलि पबै छै कहींपर दबाइके लेल जाइ छी तऽ दबाइये खतम रहै छै कहीँपर जाँचके लेल जाइ छी तऽ मशीने खराब रहै छै तऽ अइ सब से लोक बहुत दुखी रहै छै और सही समय से ओकरा दबाइ नै मिलय से पेशेंट के दिक्कत आओर बढ़ै छै प्लसमे सही समयसँ जाँच नहि होवऽके कारण भी इएह छै कि पेशेंट पहिले दम तोड़ि दै छै ई सब जरुरी छै अइ सबके लेल सरकारके किछु म अच्छासँ सोचबाक चाही ई सब जरुरी कार्य छै